सींगिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् सिर्फ ओह् बंदे निं करदे ऐ जेह्ड़े कि ओह्दे च बड़े शैल हैन ते जेह्ड़ा बड़ा सुरीला गांदे न सींगिंग हर कोई करदा ऐ मिगी लगदा ऐ एह्दे कन्नै सारे सैह्मत होन गे कि सींगिंग सिर्फ ऐसी निं ऐ कि कोई बंदा स्टेज उप्पर अगर गा दा ऐ बड़ा शैल गा दा ऐ ते उऐ इक सींगर बनना चांह्दा ऐ ओबियसली एह् है कि शैल सींगर ते थोह्ड़ा नेईं शैल आह्ले बी होङन पर सींगिंग हर कोई करदा ऐ ठीक ऐ हून सींगिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् सिर्फ ऐसी निं ऐ कि लोक आखन कि सिर्फ खुशी दे मौके उप्पर लोक गाना गांदे न जां सिर्फ कोई दुखी ऐ ते गाना गांदे न सींगिग हर तरीके च कनैक्टड ऐ सींगिंग मेरा ते बड़ा गै मतलब में बड़ी शकीन आं सींगिंग दी ते में गाने गान्नी आं ठीक ऐ हून ऐसे बी लोक होंदे न जेह्ड़े कि इन्ना शैल निं गांदे हैन पर ओह् गांदे जरूर होने हून जेह्ड़ी असें बंदे कि बंदा दा मतलब उ'नें मतलब कि आखेआ जंदा ऐ कि जेह्ड़ा जेल्लै बंदा कोई दुखी होंदा ऐ ते ओह् लिरिक्स उप्पर फोकस करदा ऐ ते अगर मतलब खुश होंदा ऐ ते ओह् म्युजिक उप्पर ध्यान दिंदा ऐ ते हून जेह्ड़ी सींगिंग ऐ एह् सिर्फ सींगिग जेह्ड़ी ऐ म्युजिक कन्नै बी इंटर रिलेटड़ ऐ लायक हून अस आखदे आं कि केह् होंदा बड़ा जैदा दुखी ऐ ठीक ऐ ते तुस अगर उसी सुनगे गाने सुनदे होई ते तुसें पक्का सुनगे कि ओह् सैड सांग सुनै दा होना ठीक ऐ ते अगर कोई बंदा खुश ऐ ते ओह् जेह्ड़ा ऐ कि खुशी आह्ले सांग सुनै दा होना हून साढ़े इमोशन न जेह्ड़े ओह् डैफिनेटली एह्दे च स्हान्नू लभदे न कि केह् साढ़े अंदर चलै दा ऐ साढ़े म्युजिक दे थ्रू साढ़े म्युजिक दी चाइस दे थ्रू बड़ा शैल तरीके कन्नै पता चलदा ऐ ते जेह्ड़ा सींगिंग ते म्युजिक जेह्ड़ा में आखेआ इंटर रिलेटड़ ऐ हून एह् सिर्फ गाने च गै ओह् निं ऐ हून तुस ब्याह् दिक्खी लैओ ठीक ऐ कोई होर चीज दिक्खी लैओ उत्थै बी मतलब म्युजिक बिच एह् चलै दा होंदा ओह् लोकल परफार्मैंसां करवांदे कन्नै मतलब रखदे न कोई बी फंक्शनडिहलमूगदल़ होई गेआ कोई ब्याह होई गेआ कोई होर फंक्शन होई गेआ ते लोक जेह्ड़े सींगर गी बुलांदे न साढ़े किन्ने सींगर न जेह्ड़े फेमस न वर्शा जम्बाल होई गेई जम्मू दी होर बी किन्ने सींगर न जेह्ड़े फेमस न ठीक ऐ ते में ते इसी बी अलांग विद जेह्ड़ा डांसिंग में आखदी आं अलांग विद में सींगिग बी बहुत अच्छी करियै मनदी आं ते अजकल जेह्ड़ा चलै दा बी ऐ मिगी लगदा ऐ ठीक ऐ हून में में करदी आं जिम्म ठीक ऐ मेरे आंह्गर होर बी बड़े लोक न जेह्ड़े जिम्म करदे न हून तुस कुसै बी जिम्म च जाह्गे ते तुस जिम्म च ऐसा निं दिखगे कि उत्थै गाने निं लग्गे दे पक्का लग्गे दे होने ठीक ऐ हून गाने केह् जनेह् होंदे ऐ हर कुसै दी अपनी अपनी चाइस ठीक ऐ में मन्नदी आं अगर में कोई जिम्म जां ते मिगी चाहिदा ऐसा गाना जेह्ड़ा मिगी मोटिवेट करै कि हां तूं जिम्म कर तू छोड़ निं बिच तूं कर तूं कर तूं कर ते में सुनदी आं रिलिजन रिलिजियस सांग थोह्ड़े हून में रिलिजियस पैसिफिक निं होऐ दी इत्थै कि में निं आखदी कि एह्कड़ा रिलिजन मतलब जेह्ड़े बी जेह्ड़े बी जेह्ड़े बी उद्धर औंदे ऐ ओह्कड़ा गाना सुलदे न में है ते सनातनी मिगी शिवजी भगोआन दे गाने सुनना बड़ा पसंद ऐ हनुमान जी दे गाने सुनना बड़ा पसंद ऐ नाट गाने बट में उ'नें ई गाने निं आखना चाह्न्नीं भजन आख ना चाह्न्नी आं कि ओह् सुनना बहुत पसंद कि मिगी मोटिवेट करदे कि तू जिम्म कर तू छोड़ निं ते ऐसे मोटिवेशनल सांग जिम्म च लगदे न हून इक होर चीज ऐ कि जिसलै सिद्धू मूसे आह्ले दी डैथ होई ही ओह्दे कोला पैह्लें बी बट ओह्दे बाद जिम्म च ओह्दे गाने ते किश जैदा गै फेमस होए ठीक ऐ ते ओह् बी साढ़ा इमोशन डैफिनेटली ओह्दे थ्रू मतलब लभदा ऐ कि हां एह्दे गाने कैह्ली सुनै ने आं की जे एह्दे गाने दे जेह्ड़े लिरिक्स ऐ ओह् काफी जैदा मोटिवेशनल होंदे ऐं ते नां ओह् सिर्फ बच्चें ई पर जेह्ड़ा यूथ ऐ उ'नें गी ते ओह् बहुत जैदा प्रोत्साहित करदे न कि नेईं एह् चीजां करो ठीक ऐ ते हून गल्ल एह् ऐ कि सा जेल्लै में गांदी आं ओल्लै मेरे इमोशनज कि'यां कनवे होंदे मेरी परफार्मैंस दे थ्रू कि'यां में लोकें गी दसदी आं दिक्खो जेल्लै में गाना गांदी आं ना अक्खां मेरियां होई जंदियां बंद कैह्ली कि में उसी फील करियै गाना ऐ ते जेल्लै तुस कोई गाना फील करियै गा दे ओ ते डैफिनेटली तुं'दे इमोशनज प्रकट होने कि में किस तरीके दा फील करै दी आं गाना गांदे होई है कि नेईं आडियंस गी कनैक्ट करना इक बहुत बड्डी गल्ल ऐ सींगिंग दे थ्रू हून हर कोई मतलब बड़े परफार्मैंस दिखदे न जेह्दे च बंदा औंदा ऐ गांदा ऐ जंदा ऐ ठीक ऐ आडियंस उं'दे कन्नै कनैक्ट निं करदी ऐ पर किश ऐसियां परफैर्मैंस में दिक्खी दियां जेल्लै कि कोई कोई गांदा ऐ ऐक्चुअली गूसबंपस रौंगटे खड़े होई जंदे न की कि नां सिर्फ ओह् सींगर जेह्ड़ा गा दा ऐ बट जेह्ड़ी ओह् आडियंस बी बैठी दी ऐ उसी बी उन्ना कनैक्ट होआ दा उस गाने कन्नै ते मेरा मन्नना ऐ कि जिन्ने बी मतलब ऐ सांगस अस गांदे आं जां सुनदे आं और एह् सारें च इमोशनल कनैक्ट ते है गै ऐ ते ओह् गांदे बाकी बी पता चलदा ऐ ते सुनदे मौके बी पता चलदा ऐ तुं'दियां नां सिर्फ गाना पर तुं'दियां अक्खां बी उस चीज गी बड़ा जैदा सपोर्ट करदियां कि हां एह् केह् गा दा ऐ ते एह्दे थ्रू केह् कनवे होऐ दा ऐ